पैह्ले ते साढ़ा धर्म असें गी सारें गी जेह्ड़ा ऐ किट्ठे होइयै रौह्ना सखांदा ऐ होर रेही गल्ल जेह्ड़ी एह्दी समाजक जां समुदायक सेवा दी गल्ल कीती जा तां एह् असें गी बिल्कुल असें गी ऐसा जेह्ड़ा साढ़ा घर्म च जेह्ड़ा ऐ तुस दिक्खदे होन्ने तुसें लंगर बगैरा भंडारे बगैरा लाए जंदे न होर किट्ठे सारे किट्ठे होइयै उत्त च कोई कुसै कन्नै कोई नेईं सारे ओह्दे च सारे लोक ओह् धाम बी खा करदे होंदे हिंदू मुसलिम सिख इसाई सारे लोक अलग अलग तरीके कन्नै ओह्दे च अपनियां अपनियां च सेवा दिंदे न हून जि'यां हिंदू धर्म च तुस गल्ल करगे तुस साढ़े सनातन धर्म च तां ओह्दे बिच्च केह् ऐ कि जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ी सेवा जेह्ड़ियां होंदियां न ओह् जेह्ड़े अपने अपने भंडारे लंगर ओह्दे बिच्च मंदर ते जि'यां होऐ होर जि'यां अ सिख धर्म दी गल्ल कीती जाऽ ते ओह् बी अपनी तनखाई चां किश पैसा जेह्ड़ा गुरुदआरे दिंदे न ते गुरुदुआरा उस्सै पैसे कन्नै जेह्ड़ा ऐ लंगर बगैरा जेह्ड़े चलदे न होर सिर्फ साढ़े गै नेईं बल्के पूरै भारत च आखी सकने आं पूरे भारत च ते पूरे विश्व च जेह्ड़ा ऐ ओह् उं'दे लंगर चलदे न इ'यां गै साढ़े सनातन धर्म च हिंदू धर्म च बी जेह्ड़े लंगर दा जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् सारे तकरीब जेह्ड़ा लंगर आह्ला जेह्ड़ा ऐ चलदा रौंह्दा ओह्दे च शिवरात्री गी जि'यां सारे मिलियै कट्ठे होइयै कट्ठे रौंह्ना ते सखांदा ऐ ओह्दे च कट्ठे होइयै लोक जेह्ड़ा ऐ उस दिन जिस दिन बर्त होंदा ऐ उस दिन प्रशाद बगैरा बनांदे न फिर बंडदे न लोकें गी खलांदे न जि'यां निरजला काश्ती दा होई आ उस दिन लोक पानी मिट्ठा पानी बनाइयै गरमी दे मौसम च औंदा

असें गी साढ़ा धर्म जेह्ड़ा ऐ सनातन धर्म कदेें निं एह् आखदा कि तुस ऐसा निं करो सगुआं इ'यै आखदा कि सेवा करने च गै मेवा ऐ सेवा दा मेवा ते सेवा करगे ते ओह्दा जेह्ड़ा फल असें गी थ्होना ऐ होर असें गी सेवा म्हेशा करदे रौह्ना चाहिदा ऐ बजुर्गें दा जेह्ड़ा आर्शिवाद जेह्ड़ा बनेआ रौंह्दा ऐ तांकि असें गी औने आह्ले जेह्ड़े न संकट जेह्ड़े न जेह्ड़ियां परेशानियां न उं'दा जेह्ड़ा साढ़े पर साढ़े पर ओह्दा इन्ना प्रभाव नेईं पेई सकै अस उ'नें परेशानियां गी जेह्ड़ा मुसीबतें गी इ'यां खुशी खुशी अराम कन्नै उ'नेंगी जेह्ड़ा अस झल्ली लैचै ते उ'नेंगी अस पार करी देचै